जय झूलेलाल अहमदाबाद में मूंखे कंहिं फंक्शन ते वञणो हुयो त मां रामनगर मां रिक्शा पकिड़े करे सूरत स्टेशन जे लाइ निकितमि त उते टिकेट वठणु वयमि त ख़बर पई कि ट्रेन कलाकु लेट आहे त थोरो घर मां सामान जेको मां खणण विसरी वई हुयमि त पासे में बाज़ार आहे उन बाज़ार मां मा थोरो सामान वठी करे रेलवे स्टेशन ते पहुतमि त ट्रेन अची वई हुई मां ट्रेन में चढ़ियमि त ॾाढी भीड़ हुई गर्दी हुई ॾाढी त हिकिड़े अंकल खे मां रिक्वैस्ट कई की अंकल प्लीज़ मूंखे सीट ते थोरी विहण लाइ जॻहि ॾियो त अंकल मूंखे जगहि ॾिनी हाणे ॿुख बि ॾाढी लॻी हुई त मां थोरो चाहे नास्तो कयो उनखां पोइ थोरो लेट जे करे ट्रेन थोरो लेट पहुतमि अहमदाबाद में गाॾी कवर त करे वरितईं करे पर तॾहिं बि अधु कलाकु गाॾीअ लेट करे ई छॾियईं त बि जिथे मूंखे पहुचणो हुयो उते मां लेट पहुतमि अ ऐं रिक्शा बि मूंखे लेट मिली हुतां खां थोरो रिक्शा वारनि जी बि प्रॉब्लम थी वई ऐं जिथे पहुचणो हुयो हुते बि लेट थी वियो पर पोह मां पहुतमि सही फंक्शन ते जिथे मूंखे एक्ज़ैक्ट लोकेशन ते पहुचणो हुयो